बिजली खां घणेई ख़तिरा थींदा आहिनि या थी सघंदा आहिनि सभिनी खां पहिरीं ॿारनि खे बिजली जे बटणनि खां बोर्डनि खां तारुनि खां परे रखणु खपे छाकाणि त नंढा नंढा ॿार नंढी नंढी आङुरियूं थींदियूं आहिनि पंहिंजी आङुरी खे कॾहिं बि कंहिं बि बोर्ड में कंहिं बि बोर्ड जे छेद में विझी सघंदा आहिनि उन्हनि खां उन्हनि खे वधीक करेंट लॻी सघंदो आहे ऐं कॾहिं बि बिजली जी तारुनि अगरि नंगे नंगियूं पयी हुजनि हुतां परे थी वञणु खपे उन्हनि खे हथ न लाइणु खपे कॾहिं बि आला पेर हुजनि आलो हथ हुजे त बि बिजली जे बटण खे हथ न लाइणु खपे हुनखां ॾाढो वॾो करेंट लॻी सघंदो आहे अगरि कंहिंखे करेंट लॻी वेंदो आहे त तव्हां हुनखे लकिड़ीअ जे ॾन्डे खां बंबू खां कंहिंखां बि हटाए करे मारे करे हुनखे अलॻि करे था सघो अगरि कोई बिजली जी तार खां चिपकी पवे तॾहिं हुनखे लकिड़ीअ जे ॾन्डे खां हटाए सघिबो आहे ऐं अगरि तव्हांखे कॾहिं छुहिणो ई आहे या कोई कम था कयो या कोई तार जो तव्हां ठीकु था कयो त तव्हांखे रबड़ जी चप्पल पाइजणु खपे ऐं तव्हांजे हथ में लकड़ जी डंडी हुजणु खपे इनखां तव्हांखे कॾहिं बि करेंट न लॻंदो